भारतांत जी टॅली कम्युनिकेशन इन्डस्ट्री जी आसा ती खूब बेगीन प्रगती करता आनी जगांत आपलो नांव करता भारताचे वेग वेगळे कंपनी आप आपल्या गिरायकां खातीर बऱ्यांतली बरी सेवा उपल्बध्द करून दिता भारतांत कंपनी आसा जी आमकां टॅली कम्यूनिकेशन सर्विसीस दिता जशें की जियो एर्टेल आयडिया वोडाफोन